ओइ बाजै नों मैगं बेफारि दा नोंनाव मैगं मोन्नाय नामा आं आं मैगं नांगौ आं ह'टेल होयो नालाय आंनो जिंखा मैगं आलु बिदिनो लाफा मैगं मुला मैगं नांगौ आंनोहाय बेसेबांथो हरनाय एसे आंने गारि भारा काजलगावनिफ्राय माबायाव लायनायनि काजलगावनिफ्राय बेंटलाव लांफैनायनि एसे खमायना हरजागोन नामा आंहा एफाबां दामिखौ लायनो हानाय नङा आंनिया गारि भाराबो दं ना ओमफ्राय एसे खमायनानै हरनांगोन आङो ट्रिस टाका ब्लासो लायनो हागोन ट्रिस थाखा ब्लासो लायगोन आंनो जिंखा कुइन्टेल मोनसे नांगौ आलु कुइन्टेल मोनसे नांगौ लाफाया दस किजि मुलाया बिस किजि बिदि नांगौ आंनोहाय आरो नोंनावल' नङा एसे गोबाङै मानसिफोरनावहाय दङब्ला नों लोगोफोरनाव दङला नों कनटेक्ट खालामबावदो आं गारि लानानैसो लायगोन नालाय आंने एसे बांसिन नांंगौ दे होमब्लालाय आं गारि लानानै थांग्रोनोसै गारि लानानै गारि लानानै थांनायसै आं होनबालाय दे गाबोन फुङावनो थांगोन आं रेडि जानानै थादो दे रेडि जानानै औ दामाखौ औ दे दामाखाहाय एसे खमायनो थोननांगोन दे बिसोरखौबो दे औ दे होनबालाय आं गाबोन थांसिगोन रेडि जानानै थांनायसै आं गारिआ आंनि गारि गारि भाराया